تلنگانہ کے مشہور اور معروف شخصیتوں میں پہلا نام ہے سی ایم یہاں کے سی ایم کے سی آر اور یہاں کے اولمپک میڈلسٹ جو کہ ہے پی وی سندھو اور یہاں کے مشہور و معروف پینٹر ذاکر حسین اور یہاں کے دیگر سیاسی شخصیت جو کہ تلنگانہ حاصل کرنے میں اپنی جدوجہد کی ہے جیسے کہ کنڈہ وینکٹ لکشمن باپو جی اور ہریش راؤ اور یہاں کے دیگر امام